अज दे ञ्यानें गी मेरे प्यार भरा नमस्कार में तुसेंग गी इक बड़ी शैल गल्ल सनान लगी आं जेह्ड़ी में सारें जनें असैं कीती ही सारें बच्चें कन्नैं होर बी परिवार दे सदस्यें असैं कीती ते लैओ सुनों कि मेरी मन पसंद ट्रैकिंग ओह् केह्ड़ी ही इक दिन इयां सारे जनें अस मलाटी करियै घरै च बैठे दे हे ते असैं इयां सलाह् बनाई कि चलो अस घूमन चलनें आं फिर असैं सलाह् बनाई चलो सनासर चलनें आं ते इस बास्तै असैं उत्थूं दी सलाह् बनाई लेई ते कुश असैं में कुश बच्चें दे माता पिता कन्नैं गल्ल करियै होर अपनें घर दे सदस्यें गी लेईयै ते अस अपनें घरा दा असैं सलाह् बनाई ते फ्ही अगले हफ्ते अस सनासर गे अस सारे जनें त्यारी करी लेई ते टुरी पे अस ते असैं इक बस कीती ते ओह्दे बिच्च असैं सारें अपनां समान समून असैं सारें जनें सलाह् बनाई के भाई केह् केह् समान होना चाही दा अपनें कन्नैं असैं सलाह् बनाई ते उत्थें चली पे अस ते रस्ते च असैं बड़ा मज़ा कीता ते गड्डी बिच्च गै बसा बिच्च गै असैं नच्चदे टप्पदे गानें ते डोगरी गानें गांदे अस अपना जेह्ड़ा सफर हा असैं ओह् पूरा कीता ते रस्ते बिच्च जिसलै अस आए करदे हे बड़े उच्चे उच्चे प्हाड़ हे हरियाली ही सारे बच्चे बी ता स्रे घर दे दिक्खियै सारें दा मन इन्ना मोहित होइया कोई हिसाब गै नी ते ओह् दिक्खन लगे ते फिर आक्खन लगे दिक्खो इत्थें किन्ना शैल नज़ारा ऐ इत्थें झील बी ऐ निक्की जेही

ते फिर उंदी ट ट ट दी अवाज़ें कन्नैं उनैं हुरर करियै उनेंगी पिच्छें करदे हे ओह् अपनियें भिड्डें गी ते कन्नैं उने कन्नैं अस दिक्खा दे हे बस्सा बिच्चा दा ते उनें बक्करबाली कुत्ते बी रक्खे दे होंदे हे जेह्ड़े कि उनें अपनें ओह्दे आस्ते मतलव कि सुरक्षा आस्तै रक्खे दे हे होंदे हे ताकि ओह् कन्नैं कन्नैं जेह्ड़े जंगली जानवर न ओह् कुतै उंदी भिड्डें पर नी पेई जान ते जिसलै अस उत्थें अपनें सनासर अस पुज्जी गे उत्थैें जेह्ड़ा हा मुड़ोें ते कुड़ियें आस्ते इक होस्टल बने दा हा ते अस जाई उत्थें पुज्जे ते उत्थें असैं पैह्लें गै अपनी कराई लेदी ही उत्थें रौह्नें दा इंतज़ाम करी ले दा हा ते उनैं उत्थें साह्नू बठाया बड़ा शैल साढ़ा स्वागत कीता ते जिसलै अस उत्थें बैठे ते फिर उनोें उत्थें साह्नू कमरे शमरे दस्से ते आक्खन लगे इत्थें ते बैड बुड्ड मंजे दे ऐनी होंदे हैन तुसें इत्थें भुञां गै सौना पौनां ऐ असैं आक्खेआ ओह् तो होर बदियै कम्म थल्ले पुञां सौनें कन्नैं साह्नू केह् होई जाना इक साढ़ा अराम बी साह्नू लब्भी जाना ऐ ते साढ़ी जेह्ड़ी थकान ऐ ओह् बी मिटी जानी थकान साढ़ी ते अस फिर उत्थें पुज्जी गे ते फिर उनैं साह्नू साढ़े आस्ते खानें पीनें दा रुट्टी दा इंतज़ाम कीते दा हा ओह् असैं कीती कन्नैं उत्थें डायनिंग होल हा असैं उत्थें बेहियै उत्थें कन्नैं रुट्टी शुट्टी खाह्दी कन्नैं मौज़ मस्ती कीती कन्नैं गानें शानें गाए ते दुऐ दिन फिर अपनी असैं न्हाई धोईयै नाशता करयै रुट्टी शुट्टी खाहियै अस अपनी ट्रैकिंग आस्तै निकली गे सनासर उत्थें लोग हे जेह्ड़े उनेंगी पुच्छी पुच्छी उत्थूं असैं सारें इक लैन बनाई कन्नैं डंडे फड़े कन्नैं असैं अपनें टॅैक सूट बी पाए ओह् लेईयै अस कन्नैं कन्नैं चलदे हे चे टॅैकिंग अस्तै केह् हा जेह्ड़े राह् बने दे हे ना ओह् बड़े निक्क निक्के हे ते कुदे बिच्च पत्थर हे ओबड़ खाबड़ हा ते ओह्दे कन्नैं कोेह् हा कदैं अस प्हाड़ें गी फड़चै कदैं अस बूह्टें गी फड़चै इक दूजे गी फड़चै फिर अस रस्सियां बी लेदियां हां ते इक दुए गी रस्सियें गी फड़ी फड़ी अस टुरी जा दे हे त् बिच्च कुश ऐसे जंगल आ दे हे ऐसे जंगल आ दे हे हरे भरे जंगल बी बड़े हे लेकिन बड़े तलैसनें हे ते उत्थें साह्नू जानवरें दियां बी बड़ियां बड़ियां अवाज़ां आए करदियां हां ते असैं जिसलै उत्थें सुनेंआ ते अस काफी डरी गे लेकिन उत्थें कुश जेह्ड़े रौह्नें आह्ले लोग हे उनें साह्नू आक्खेआ नेंई इत्तें डरनें दी लोड़ ना ऐ इत्थें जानवर इयैां बोलदे रौंह्दे न ते कोई गल्ल नी तुस अपनां जेह्ड़ा सफर ऐ ओह् तुस बल्लें बल्लें जेह्ड़ा ऐ इत्थूं दिक्खेआ ते कन्नैं आस्सै पास्सै केह् हा निक्की निकी नदी छर छर करदी बगदी जा करदी ही ते केंई लोग उत्थें होर बी लोग बड़े दिक्खे जेह्ड़े ट्रैकिंग करा दे हे होर दुऐं स्कूलें दे बच्चे आए दे हे ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे ञ्यानें हे स्कूलां दे ञ्यानें ओह् साह्नू दूरा दूरा दा दिक्खा दे हे ते होए होए होए करा दे हे ते कन्नैं ताड़ियां बज़ा दे हे ते साढ़ा मन बड़ा खुस होईया दिक्खियै ते साह्नू दसदे जा दे हे